ہلو سر آپ لینڈ بروکر بول رہے ہیں سر مجھے لکھنؤ میں زمین چاہیے تھی

جی سر مجھے رہائش یعنی گھر بنانے کے لیے چاہیے زمین تو آپ کی زمین میں نے کہ جیسے مجھے گھر بنانے کے لیے شہر میں چاہیے تو کیسے گز زمین مل رہی ہے آپ کی جی

تو مجھے تو گھر ہی بنانے کے لیے چاہیے اور تین سو گز چاہیے اور کچھ کم ہو جائے گا تو آپ کا آفس کہاں ہے سر لکھنؤ میں اگر آپ سے ملنا ہوگا تو کب آؤں گا آپ کو آفس بتا دیجیے ٹائم بتا دیجیے جی سر جی سر ٹھیک ہے اوکے سر